गोदो गोदायनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिमुवाव हाबा होन्नाया मोनसे बर' हारिनि मोनसे रंजाथाव मोनसे गेदेर फोरबो बे फोरबोआव जोंनि उन्दै गेदेर बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजानाय रंजानाय गोसो खुसियै मोसानाय बेफोरबायदि हाबाफारिया जोंनि बर'नि हाबायाव जाबोदों नाथाय बर'नि हाबाया गोबां रोखोमनि दङ दानि मुगायाव एबा गोदोनिफ्रायनो हाबाया माखासे रोखोमनि जाबोदों हाबा होनना बुङोब्ला बर'नि गेजेराव सोरबाया गोदो सोरबाया नायनानै लायनाय सोरबाया खारसननाय सोरबाया दमखा थाफैनाय बेफोरबादि आदब खायदाजों गोदो गोदायनिफ्रायनो हाबाया जाबोदों दासिम नाथाय मोजां मोनलायनाय मोजां मोनलायनायनि आरो दोनखारलांलायनाय बियो दा बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ नाथाय दा हाबाया हाबानि गेदेर हाबाफोरा बेसे गेदेर जायो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'आव बाहाय गेदेर फिसाया बाहाय हाबानि गेदेर फिसाया धोनि गोरिब थाखो लानानै बे मोननै जिनिसा सोलियो हाबानि गेदेर फिसाया जायफोर नखरा गेदेर नखर बा धोनि माहाजोन बे नखरफोराव हाबाया हाबाया गिदिर जायो गोदो गोदायथ' गान बायदिसिना लायलायनाय जायोमोन नाथाय दानि दिनाव बिदिखौ खोनाला नाथाय जायफ्रा गोरिब नखर बिसोरनि हाबाया हाथासुनि बा फिसायै खुंनायबो जायो हाबाया गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोंनि बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो माखासेया समाजनि हेंथायै थांनानै मन्दिर गुबुन हारिनि मन्दिरफ्रावब्लाबो थांनानै हाबा लाहैनाय जादों बेखौ मन्दिर हाबा होनना बुङो आरो जोंनि बर'नि असे हाबाफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों जग्य सावना हुम सावनाय हुम सावनाय होन्ना बुङो बे खान्थि सोलिबोदों नाथाय गोदोनि जोंनि सिगाङाव आबै आबौमोनहा बुंनाय बायदिब्ला जों बर'नि असे धोरोम खान्थिया जाहैदों हाथासुनि खुंनाय बे हाथासुनि खुंनायानो जोंनि बर'नि गाहाय नेम खान्थि होन्नानै गोदोनि आबै आबौमोनहा बुंदों